सासे सुबुङा गेलेगिरि जानाया जोबोद सहसनि बाथ्रा नङा बियो जोबोद गोब्राबनिसो बाथ्रा जों बेखौ आं बुंनो सान्दों जे सासे गेलेगिरि जानोबा जोङो मोजां खदसारनिबो गोनांथि जायो आरो लोगोसे जोंनो ख्लाबनिबो गोनांथि जायो आरो लोगोसे गामिनिबो साफर्दनिबो गोनांथि जायो मानो होनोब्ला जोङो गामि एरियानिफ्राय गेलेनो थांनाया गेलेनो थांनानै जे जोङो मोनसे गेदेद गेलेगिरि जानो हायो बेखौ गामिनि सुबुंफ्राबो सापर्त होनांगोन मानो होनोब्ला बेयाव गामिनि गोबां बिफावफोर थानो हागौ मानो होनोब्ला जेरै सासे गेलेगिरि जानाया सहस बाथ्रा नङा जेरै जोङो गावनि गेले रोंग'थिजों बेलेक जा एगेन्स टिम बेखौ जों फेजेननो हानाय हानायनि गोहोबो जोंनाव थानो नांगोन बेनि थाखायनो जोङो खदसारनिबो जोबोद गोनांथि जायो आरो लोगोसे जोंनो गामिनिबो गोबां सापदनि गोनांथि जायो मानो होनोब्ला जोङो गामिनिफ्राय सापर्त मोनाब्लाथाय जोङो बेफोरबायदि जौगासार जानो हाया आरो जोङो देरहासारबो जानो हायाबो जानो हागौ मानो होनोब्ला जोंखौ जों जेनेबा गामिनि सुबुंफ्रा जोंखौ गेलेनो बेफोरबायदि बादा होयोब्ला जेरै जोङो गेम्स गेलेनो थांनायाव प्रेक्टिस खालामनो थांनायाव जोंखौ गामिनि सुबुंफ्रा बादा होयोब्ला बेफोराव दाथां बेफोराव दा गेले बेफोरखौ गेलेनानै मोनजाया होम्बाथाय जोङो गोसो बायलांनानै सासे गेलेगिरि मोजां गेलेगिरि जानो हाया जायो बेनि थाखायनो जोङो मन मस्ट इम्परटेन्ट होम्बाथाय गामि सुबुंफ्रा जोंखौ सापर्थ होनांगोन गेलेहै थां बेफोराव सापर्त खालामनांगोन बेनि थाखायनो आङो गामिनि सुबुंफोरनि आरो सासे गेलेगिरि मोजां गेलेगिरि जानानै जे गामियाव जोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हाबादि गामियाव जों सासे खदसार बेखौ लाबोनानै होफैनो हायो आरो जों गामिनि जा जोंनि फरायबोबाय थानाय फंबाय बिनानावफोर जोंनो गियान होनो एबा जोंनि जा रोंग'थि बेखौ जों देखायनो हायो बेनि थाखायनो गामिफ्रा सासे मोजां गेलेगिरि एबा मोजां खदसार जानानै फैनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बेनि थाखायनो मोजां बेफोरबायदि बिफाव होनाया मोजां जायो